बाबाधाम जे गेलिए तऽ बाबाधाममे गेलिए जब कामरु लऽ कऽ चलि देलिए हमसभ तब छोटे छोटे पहाड़ देखैमे लागै जे छोटे पहाड़ छै आओर चलैत चलैतमे दूरी गेलिए तऽ नमहर नमहर पहाड़ देखाइ पड़लै देखाइ पड़लै नमहर नमहर पहाड़ तऽ ओहिमे सूर्यके किरण बुझाइ जे लगे छै धूप जकाँ उगि जाइ आओर उगि जाइ तऽ फेर चलैत रहलिए तऽ ओहि पहाड़ पहाड़ी रस्तामे बुझाइ जेना ओना माटिके ढेर छै माटिके ढेर नहि देखिके लागै पहाड़े छै पहाड़ छै ओहि पहाड़परमे चलैत चलैत बुझाइ जे फेर रोड जकाँ बनल छै तऽ अलगसँ बुझाइ जेना धुआँ देखाइ पड़ै छै लेकिन ओ बादल रहै धुआँ नहि रहै बादल रहै बादल भी बुझाइ जे नजदिकेमे छै आओर फेर अपन जे रस्ता देने जाइ छी से फेर पहाड़ नजर आबै फेर ओ पहाड़पर चढ़ाइ होइ पहाड़पर चढ़ैत चढ़ैत अपन चढ़ि गेलहुँ तऽ सूरजके किरण जे रहल से बुझाएल जे नजदीक छै नजदीक तऽ आएल नहि फेर अपन रस्ता धऽके चलैत रहलहुँ जहाँ जहाँ हमसभ थाकि गेलहुँ तहाँ डेरा डाललहुँ फेर सुबह भेल नहेलहुँ धोलहुँ आरती मङ्गल कऽ कऽ फेर चलि देलहुँ एनाहि कऽके अपन आठ दिनके रस्ता होइ छनि बाबोधामके इहाँसँ हमसभ चलै छिए तऽ आठ दिन साथी आब दोसर दोसर ठाम बुलै जाइ छथिन तऽ दसो दिन पुरा दै छथिन एगारहम दिनमे घर अएलाह लेकिन पहिला बम सभ तऽ धुरिआन रहथिन तऽ ओहि पहाड़पर चढ़ाइ कऽ कऽ घुमिफिरिकऽ आठे दिनमे चलि अएथिन सूरजके किरण के देखला एम्हर रौद नहि उगल एहि अथीमे अथी बिहारमे आओर ओहि झारखण्डमे बुझाएल जे रौदो जादा उगल छै रौदा उगल छै ओहिमे चलि नहि भेल तऽ ओहि दुआरे सबेरे सबेरे सब यात्रा कएलाह ओहिमे चलैत रहलाह बाबाधामके रस्तामे केहनो केहनो छथिन कोमल कोमल आदमी तऽ ओ चप्पल खोलिके चलथिन खाली पाँवे यात्रा करथिन चलैत रहथिन खाली पाँव किनको अपन पाएर थाकि जाइ छनि पाएरमे फोका भऽ गेल चलैत रहलाह केओ केओ आदमी अपन ओहन छथिन हट्ठा कट्ठा जे सही सलामत रहलाह किनको किनको पाएर भी गड़बड़ा गेल अपन जाइत रहलाह अपन नहि किछु बुझेलाह जे हमरा नहि किछु बुझाएल केओ केओ कोमल आदमी छथिन जे हुनकासभके चलि नहि होइ छनि ओहि पहाड़परमे पहाड़ी रस्तामे चलै छथि चलैत चलैत भी थाकि जाइ छथिन फेर डेला डेरा डललाह